जोङो मानि थाखाय दावराव दावसि जायो होनबा खोमसि फोथायलायनाय आरो गावजोंनो गाव धोरोमफोरजों हिंसा हिंसि नांलाय खमलाय आरो जोङो जे बिदिनो खोमसि फोथायलायनायखौ जे जाया आरो बेफोरबायदि जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थायो धोरोमजों धोरोम बे बे गुबुन धोरोम बै गुबुन धोरोम बै गाज्रि बै मोजां नङा बेफोरबादि होननानै माखासे मानसिफ्रा खोमसि फोथायनानै मानसिजों मानसि दावराव दावसि खालायो आरो बिदिनो गुबुन गुबुन मानसि जातिफोरखौबो बिदिनो हिंसा हिंसि जालाय लायो आरो गेदेद बिदिनो राजखान्थिफोरावबो इदिनो सोरबा मोजां सोरबा गाज्रि आरो अबेबा मानसिया मोजां सोरबाबा मानसिआ गाज्रि बेफोरबादि गावजोंनो गाव एना एनि गावजों गाव एना एनि जानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जानानै जोंहा जेबो मुलाम्फा गैया मानोना जोंहा संसाराव थानायाव बयजोंबो गोरोबनांगौ बयजोंबो मिलायनांगौ आरो बिफोरबायदि खोमसि फोथायनायजों जोङो जि गोसोआव साना बियो खोमसि फोथायनायखौ जोङो फोथाया आरो जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थानांगौ आरो जोङो थांनानै थासान्दिआव हारि बा धोरोमजों कुनु फाराग गैया जोंहा बयजोंबो गोरोबनांगौ जातिखौ लानानैबो एना एनि जानानै लाब गैया आरो जोङो खौसे जानानै जेन राजखान्थि हानजाफ्रावबो जोङो मोजाङैनो जेन गुबुन मानसिफ्राबो बिदिनो दावराव दावसि जायोब्लाबो मोजाङैनो जोङो गोरोबनानै थानानै बे मुलुगाव जोङो देरहासार जानो हायो आरो जोङो बेफोरबायदि खोमसि फोथायनायखौ जोङो गोसोआव लाया आरो जोङो हारिजों हारि एना एनि जाया धोरोमजों धोरोम एना एनि जाया रावबो दि बे उमुक धोरोम बे उमुक धोरोम होननानै मुगैलाया आरो जोङो बयजोंबो गोरोबनानै थायो संसाराव थासान्दिआव जोङो गोरोबनानै बयबो हारिजों हारि एना एनि जायालाबानो गुबुन जाति बा बे उमुक जाति बै उमुक जाति होननानै जोङो एना एनि जायालाबानो गोरोबनानै थानो हायो बे संसाराव थांनानै थासान्दिआव आरो जोङो बयजोंबो खौसेथि जानानै मोजां रोखोमै जोङो सलायनो हायो बे संसारखौहाय